बाबाधाम आओर जे जाइ छिए बहुत दिक्कतसँ जाइ छिए बहुत कष्टसँ जाइ छिए बाबाके बहुत जल कष्टसँ बहुत चढ़बै छिए से बहुत कष्टसँ फेर आबै छिए पाएरमे बहुत कष्ट हो जाइ हइ पाएरमे जाते जाते अऽ बहुत कठिनसँ जल चढ़बै छिए बहुत अथीसँ आबै छिए

जहाँ जे घुमैलए घुमैके अथीसँ घुमैलए चाहै लोक